पूर्णियाँ मिथिलाके एक टा प्राचीन जिला छै जेकरामे कि सब सन सभ्यता संस्कृति मिथिलाके अनुरूप ही फॉलो करल जाइ छै या बाज करल जाइ छै एहि ठाम जे छै शुरुआत मूरन से होइ छै एकरबाद मूरन उपनयन एकरबाद विवाह सब एक तरहके संस्कारके रूपमे या एहि ठाम रीति रिवाजके रूपमे होइ छै एहि ठामके भी उपनयनमे से अहाँ देख सकैत छियै रसन चौकी जे कि खास आकर्षणके केन्द्र रहैत छै आ एकरबाद एहि ठामके सभ्यता संस्कृति बहुत मतलब छै अभिन्न योगदान दैत छै एतुक्काके सामाजिक भावनाके सम्मान करैत सब तरहके सबके स्वरोजगार सबके खयाल राखल जाइ छै एहि ठामके रीति रिवाजके इएह मतलब बहुत नीक कहि सकैत छियै अपना सब कि बहुत नीक देख रूपमे कि एहि ठामके सामाजिक रीति रिवाजमे सब वर्गके खयाल राखल जाइ छै कोनो तरहके कोनो दू राय नहि जे कि ककरो एकरामे खयाल नहि राखल जाइ छै आओर अहुनाओ पूर्णियाँकेँ संस्कार या एहि ठामके प्रथा या कहि सकैत छी गोसाउनीके कोइ भी तरहके रीति रिवाजके जे छै बहुत प्राचीन ढङ्ग से आओर बहुत उन्नत तरीका से भी आब ओकरा फॉलो करल जा रहल छै चाहै कहि सकैत छी कि मिथिला पेन्टिंगके माध्यम से एतुक्का बहुत रास कलाकार छथि जे कि अपन मतलब मिथिलाके मान सम्मानके आगू बढ़ा रहल छथि आर अइ एहि जिलामे बहुत रास एखन नया नया काज शुरू भऽ रहल छै जे कि मिथिला मैथिलीके आर मजबूती प्रदान करैके सङ्ग सङ्ग अपन मतलब मैथिल होइके गर्व प्रदान करै छै तऽ एहि ठाम हम आर्थिक सामाजिक रीति रिवाजमे जदि हम कहि सकैत छी कि बहुत रास एहनो छै रीति रिवाज छै जेकरामे कि भोजभातके उत्तम प्रबन्ध होइत छै आओर जेना खास कैरके कहि दी जे कि ई भोजभातके एकरामे जे छै कि सब से पहले मूरन से शुरू होइ छै उपनयनमे भी एहि चीजके देखल जाइ छै विवाह से सब संस्कार आ रीति रिवाज पूरे पूर्णियाँके सङ्ग सङ्ग मिथिलामे एक्के सन मतलब देखल जा सकै छै